नमस्ते हमें जाना है वहाँ पर बबरी कितना पैसा लगेगा

आप कितना पैसा लेंगी बीस रुपया नहीं हम बीस रुपये में नहीं जाते हैं

नहीं नहीं दस देंगे

पन्द्रह नहीं देंगे दस देंगे बताइए चलेंगी कि

उससे भी आगे चलना है मुगलसरा

नहीं नहीं सौ दो सौ नहीं सौ में हमें चलना सौ

और उससे भी आगे जाना है मगर आप बहुत पैसा बता रही हैं और कम करिए नहीं तो आप बहुत भाव बता रही हैं ना नहीं बहुत ज़्यादा है कम करिए बता रहा है ना पचास

हम उतने में ही जाते हैं पचास में नहीं होगा नहीं उससे कम हो जाएगा बेसी नहीं होगा कम भाड़ा पर चलेंगी कितना भाड़ा लेंगी

दो सौ लेगी कम नहीं होगा

थोड़ा कम करिए दो सौ बोल रही हैं थोड़ा कम कीजिए नहीं बहुत ज़्यादा ना बता रही हैं

ठीक है प्रणाम